जी भैया

अच्छा सिटी से बाहर लेना है

बीस से पच्चीस अच्छा तो आप वैसे करते क्या हो

अच्छा जबलपुर से बाहर ही लेने वाले हो आप अच्छा अच्छा हाँ तो तो ठीक है सिटी से बाहर आप देख लेना कल मिल मिल कर देख लेंगे वहाँ पर और आपको मतलब वो तो आपको जिस जिस जिस टाइप की चाहिए उसमें ही उसके ऊपर डिपेंड करता है ना

कालोनी तो बढ़िया मिल जाएगी वहाँ के लोगों का नेचर भी बढ़िया हे मतलब अच्छा एरिया है उधर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है उधर लेने में भी

हाँ तो कल मिल कर ही बात कर लेंगे ना वहाँ पर तो आप कब फ्री हो वैसे ठीक है तो फिर कहाँ मिलोगे आप हाँ हाँ ठीक है कॉल कर लीजिएगा

हाँ हाँ ठीक हे